भारत हादरनि जायगा होन्नानै थांनो लुबैयो होन्ना बुङोब्ला बे दिल्लीनि आग्रायाव थानाय जि ताजमह'ल बेयाव आङो थांनो लुबैयो सिगाङाव आं खनसेबो थांफेराखै बे जागायाव बाइकजोंथ' बेयाव थांनो हाया अब्लाबो जायखि जाया राहाजों प्लेन बा ट्रेन बा मोन जेखुनु थांग्रा खारग्रा दिङाजों थांनानै आं खनसे नायहैनो लुगैयो आंनि नायहैनो लुगैनायनि खार'ना बेनो बे जिथु ताजमह'ल बेखौ मोनसे मोजां मोनलायनायनि सिन होन्नानै गोबांनि खुगानिफ्राय बुंनाय खोनादों आरो बे मानि थाखायनो बे मोनसे मोनजां मोनज्लायनायनि सिन बा हांखो बेखौ नायहैनो लुबैदों मिथिनो लुबैदों गोबां मानसिफोरा बे ताजमह'लाव थाङो आरो गावसोरनि जि थांनानै मोजां मोननाय बा गाहाम मोनाय बिनि एक्सपिरियेन्स लानानै फैयो आरो गोबां मिथियैफोरखो मिथिनानै लानानै फैयो स' आंबो बिनिखायनो बेहाय ताजमह'ल जोंनि भारत हादरनि सिङावनो दङ बेयाव थांनानै खनसे नायहैनो लुबैदों आरो जेन आंबो बेयाव थांनानै मोजां मोन्नाय बेखौ मिथिनो थाखाय